اتر پردیش میں دماغی صحت کے لیے زیادہ خاص کوئی حوالے موجود نہیں ہیں نہ ہی یہاں کسی طرح کے بڑے بڑے ہوسپٹل ہیں کہ اگر دماغی توازن خراب ہو تو وہاں جا کے دکھایا جا سکے بلکہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو ایسے پیشینٹ کو اترپردیش سے باہر دوسرے اسٹیٹ میں ہی لے جانا پڑتا ہے جیسے دلی ہوگیا چنڈی گڑھ ہوگیا اور دوسرے اسٹیٹ ہیں دہرادون ہوگیا اس طرح کے اسٹیٹ میں لے جا کر وہاں علاج کرانا پڑتا ہے اس لیے یہاں یہ دقت ہے اور پریشانی ہے تو زیادہ آسانی نہیں ہے لوگوں کے لیے بلکہ پریشانی والی بات ہے